یوگا کسی بھی عمر میں شروع کی جا سکتی ہے اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے یوگا کے مختلف فوائد ہیں تاہم کم عمری میں یوگا سیکھنا شروع کرنے کے کئی مخصوص فوائد ہوتے ہیں یوگا کی مشق بچوں کے ابتدائی عمر میں شروع کی جا سکتی ہے عام طور پر چار یا پانچ سال کی عمر سے اس عمر میں بچے بنیادی یوگا پوز اور سانس کی مشقیں سیکھنے کے قابل ہوتے ہیں تاہم بچوں کے لیے یوگا کے مخصوص کلاسیز اور ماہرین کی رہنمائی میں مشق کرانا اہم ہوتا ہے بچے جسمانی طور پر زیادہ لچکدار ہوتے ہیں اور یوگا کی مشق ان کی لچک کو برقرار رکھنے اور بڑھانے میں مدد کرتی ہے یوگا بچوں کی بنیادی موٹر مہارتوں توازن اور ہم آہنگی کو بہتر بناتا ہے یوگا بچوں کے لیے ذہنی سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے جو ان کی تعلیمی کارکردگی اور عمومی ذہنی حالات حالت کو بہتر بناتا ہے یوگا کی مشق سے بچے اپنی جسمانی صلاحیتوں پر اعتماد حاصل کرتے ہیں جو ان کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے یوگا کی مشق سے بچوں کی توجہ اور ارتکاز میں بہتری آتی ہے جو ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں مددگار ثابت ہوتی ہے یوگا جسم کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بناتا ہے جو بچوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے جدید دور میں بچوں کو بھی تعلیمی اور سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یوگا کی مشق ان کے تناؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے یوگا کلاسیز میں شرکت سے بچے دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنے تعاون کرنے اور معاشرتی تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت سیکھتے ہیں یوگا کی مشق سے بچے صحیح طریقے سے سانس لینا سیکھتے ہیں جو ان کی مجموعی صحت کے لیے مفید ہے یوگا کی مشق سے بچے شروع سے ہی صحت مند عادات سیکھتے ہیں جو ان کی پوری زندگی میں فائدہ مند ہوتی ہے کم عمری میں یوگا شروع کرنا بچوں کے جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے بچوں کے لیے یوگا کلاسیز میں شرکت کرنا اور ماہرین کی رہنمائی میں مشق کرنا ان فوائد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے یوگا کی مشق سے بچے نہ صرف صحت مند جسمانی حالت حاصل کرتے ہیں بالکہ ذہنی سکون اور خود اعتمادی بھی بڑھاتے ہیں جو ان کی مجموعی نشونما کے لیے اہم ہے